आजकल हमारे यहाँ महिलाओं और जेन्स में कोई भेदभाव नहीं किया जाता हे ओ बी सी और इनमें भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है सभी लोग मंदिरों में जाते हैं ऊँची जाति नीची जाति वाले भी मंदिरों में जाते हैं और औरतों को भी मंदिरों में जाने की इजाजत दी गई हैं पहले बहुत रोक टोक थी पहले मंदिरों में नहीं जाने जाते जाने देते थे और नीची जाति वालों को भी मंदिरों में नही जाने देते थे लड़ाईयाँ होती थी और अब सबको मंदिरों में जाने की इजाजत दे दी है और महिलाओं को भी मंदिरों में दिया जाता है और महिलाओं और जेन्स को सामान रखा जाता है आजकल सभी चीज़ों में महिलाओं को भी आगे किया जाता है और बड़ों जेन्स के बराबर में रखा जाता है और धार्मिक कर्म कार्यों में भी महिलाओं को सबसे पेहले आगे किया जाता है ताकि वो आगे बढ़े और मंदिरों में भी सब लेडीसों को आगे जाने दिया जाता है जेन्सों को सभी आलाउड सभी जाते हैं और नीची जाति वाले ओ बी सी वाले सारे मंदिरों में भी जाते हैं और उनके यहाँ भी औरतें औरतों में भेदभाव नहीं किया जाता है पहले बहुत भेदभाव चलता था मंदिरों में नहीं जाने देते थे और अब तो सबको मंदिरों में भी जाने देते हैं बाहर जाने देते हैं और सब एक समान रखा जाता है सबको एक जैसा रखा जाता है सब एक साथ रहते हैं मंदिरों में जाते हैं और सब चीज़ों में आगे भी बढ़ाया जाता है औरतों को और सभी प्रकार की सुविधाएँ भी दी जाती है मतलब मंदिरों में जाना है बाहर कुछ काम करना है तो पहले औरतों को आगे बढ़ाया जाता है पढ़ाई में भी पढ़ाई में भी औरतों को आगे बढ़ाया गया है पहले पढ़ाई करने से रोका जाता था और अब तो बाहर विदेशों में भेजा जाता है लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए और यहाँ भी बहु पढ़ाया जाता है और विदेशों में भी भेजा जाता है पहले पढ़ाई के पढ़ाया नहीं पढ़ाने ही नहीं पढ़ाने ही नहीं देते थे और घरों में रखते थे घर का काम कराते थे लेकिन अब सब दूर घर का काम नहीं कराते हैं बच्चे लड़कियों से बाहर विदेशों में भेजते हैं सीटियों में भेजते हैं पढ़ने के लिए सब बाहर जाकर पढ़ाई करवाते हैं और बहुत आगे बढ़ाते हैं अपनी लड़कियों को और हमारे यहाँ सप्त सभी तरह का भेदभाव खत्म हो चुका है और सब लड़कियों को सब पढ़ाई में और मंदिरों में सब बातों में आगे किया जाता है